बच्चों पर टेक्नोलोजी के बहुत ही हानिकारक प्रभाव हैं जैसे कि आज कल मोबाइल मोबाइल में इतना ज़्यादा रेडियेशन उत्पन्न होता है जो आँखों को बहुत प्रभावित करता है जिससे कई तरीक़े से चश्मे लगाना और कान में लगने वाले इयरफ़ोन जिससे कानों में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जिससे कई सारे कई बच्चे तो बहरे भी हो जाते और कई बच्चों को उम्र से पहले ही चश्मा लग जाता है जिनको किसी से बात करने की समस्या होती है कई बच्चे लोग को देखा होगा आप ने जो मोबाइल में ही दिनभर लगे रहते हैं जो मोबाइल में ही मोबाइल में गेम खेलने और मोबाइल चलाना इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना वग़ैरह वग़ैरह का कार्य करते हैं यह बहुत ही हानिकारक है किसी बच्चे के लिए और पर टेक्नोलोजी में बहुत ज़्यादा प्रयोग है हानिकारक पड़ना में वैसे बच्चों को बचाने के लिए हमें सर्वप्रथम माेबाइल उन्हें मोबाइल जैसे जितना हाे सके उतना दूर रखना चाहिए उन्हें बाहर की दुनिया में मस्त खेलने कूदने देना चाहिए हाँ और समय समय पर टेक्नोलोजी का भी प्रयोग करने देना चाहिए लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो टेक्नोलॉजी के पार ही रहने देना चाहिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलोजी का प्रयोग करेंगे तो वह बच्चे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव फिर टेक्नोलोजी के दुस्प्रभाव में आने लगेंगे